नमस्ते मैडम ओह् मैडम ते आ'ऊं हट्टिया बोला ना तुस राजमा दा आर्डर दित्ते दा हां पैकेट पेकेटें दा ओह् ओह् रेडी होई गेदे न तुसें कदूं लैने न ओह् रेडी पेदा थोआढ़ा माल पूरा बनी गेदा हंजी हंजी मैडम पंजाह् ते होई गै गेदे न पंजाह् पीसस ते होई गेदे न कोई नि मैडम तौल करेओ पता केह् चक्कर ऐ होर बी बड़े सारे आडर न ते फ्ही तुस समझा करो फिर लेई जाह्गे ते खतम होई जाना हां मैम तुस कोई दस जारां बजे पुज्जी जाएयो स्हाड़ी हट्टी खुल्ली दी होंदी तुस ते अपना स्टाक चुक्की लैएयो हंजी हजी हां ते कोशिश करेओ कि कल लेई जाएयो तुस समान अपना हां जी हां जी ठीक ऐ ओके